हिकु दफ़ो बॉम्बे में हास्य कवि सम्मेलन जो प्रोग्राम रखियो हुओ त मां हुन में भा भाग वरितो हुओ ऐं मां बाए ट्रेन बॉम्बे वियो हुउसि त ट्रेन में बि मूंखां टे चारि सिंधी माण्हू मिली विया हुआ त हुननि खे बि मां वठी वियुसि उहे बि भई बॉम्ब ओ उहे बि जान पहचान मां निकिता हुआ त हुन हस हास्य कवि सम्मेलन में मां हिसो वरितो हुओ ऐं हुननि खिलाए खिलाए ॾाढो सुठे नमूने मनोरंजन कयो खिली खिली करे पेट में सूरु थी वियो ऐं ट्रेन में बि ॾाढो खिली खिली करे वियासीं